डुकंदे समय मुंहिंजो प प्रिय संगीत आहे पुराणा गाना पुराणा गाना मूंखे इलाही वणंदा आहिनि पुराणा गाना ॿुधंदे मूंखे थोरी ताक़त ईंदी आहे पुराणनि गाननि में जेको मज़ो हूंदो हुओ उहो अॼ बि मूंखे ईंदो आहे पुराणा गाना ॿुधी डुकण जो हिकु मज़ो ई अलॻि आहे उन खे मां ॾाढो इंजॉय कंदी आहियां ऐं उहो पुराणा गाना ॿुधंदे ॿुधंदे डुकण में मुंहिंजी अञा बि स्पीड वधी वेंदी आहे अञा बि मां अञा डु डुकण में मूंखे अञा बि थोरी ताक़त ईंदी आहे ऐं उन में मूंखे घणेई मां ॿियो कुझु न सोचींदी आहियां मुंहिंजो ख़ाली गाननि ते ई ध्यानु हूंदो आहे मां उन्हनि जे लइ धुन उन्हनि सभिनी में एतिरी भुलिजी वेंदी आहे पंहिंजो पाण खे उहो संगीत पुराणनि गाननि जो डुकण महिल उन्हनि जो मज़ो ई मूंखे अलॻि ईंदो आहे डुकण में उहे गाना मुंहिंजा सभिनी खां पसंदीदा आहिनि पुराणा गाना